हलो जय झूलेलाल हा हीउ तव्हां लॉन्ड्री लाइ जेको आहे तव्हां मां होटल स्टाफ़ थी ॻाल्हायां ऐं तव्हां लॉन्ड्री लाइ जेको आहे कॉल कयो हो

हम्म हम्म

लॉन्ड्री जो त जीअं असां रुम हैंड ओवर कंदा आहियूं त हुनी वक़्ति जेको आहे असां बिल्कुलु साफ़ु सुथिरी नयी बेडशीट जेका आहे उहा मटंदा आहियूं पिलो कवर बि मटंदा आहियूं ब्लैंकेट असांखे धोअणु पोसिबिल कोन थींदो आहे त हिन करे हिन असांखे ड्रायक्लीन कंदा आहियूं घटि में घटि ई थींदो आहे कि असां हुननि जी छऊं मटे छॾंदा आहियूं हेन त अहिड़ी कोई हम्म हम्म हम्म हा त ठीकु आहे मां हीअं थी कयां जॾहिं तव्हां खे असां हैंड ओवर कयो त हुन वक़्ति ई तव्हां खे ॾेखारियो बट पोइ बि अगरि तव्हां खे संशय थो लॻे त असां तव्हां खे बेट शीट ऐं पिलो कवर जेको आहे हू मटे था छॾियूं ऐं ब्लैंकेट बि असां रिप्लेस करे था छॾियूं पर हीअ तव्हां पहिरां कस्टमर आहियो पहिरा विज़िटर आहियो जेको असांखे कंप्लेन करे रहियो आहे छो जे लाइ असांजो होटल जेको आहे हू फ़ाइव स्टार आहे ऐं कॾहिं बि अहिड़ी कोई ॾुखियाई थींदी कोन्हे हम्म हम्म हम्म

हा थ ॾींहं बि अहिड़ा आहिनि हा ॾींहं बि अहिड़ा आहिनि मींहं बि पए थो कोशिश त असां कंदा आहियूं उस में खेर सुकाइण जी पोसिबिलिटी कोन्हे बट पोइ बि असां वटि मशीनूं लॻल आहिनि हुन में असां हिकदमि तरीक़े सां सुकाईंदा आहियूं ऐं प्रेस बि कंदा आहियूं हा हम्म हम्म हा हा हम्म हम्म

हा हा हा त हम्म हम्म हम्म न न हू न न तव्हां जो कं कंफ़र्ट जेको आहे हू असां लाइ ॾाढो ज़रूरी आहे असां बिल्कुलु चाहींदासीं कि तव्हां खे कहिड़ी बि तरह जी कोई ॾुखियाई कोन थिए त हीउ असां जेको आहे बेडशीट ऐं पिलो कवर्स असां रिप्लेस करे छॾंदासीं ऐं ब्लैंकेट बि तव्हां जो मटे था छॾियूं ऐं तव्हां जो टर्किश टॉविल जेका हैंड टाविल रखियल आहिनि बाथरुम में जेका टॉल रखियल आहिनि हू बिल्कुलु असां ब्लीच सां धुअंदा आहियूं त हुननि में बि तव्हां खे अहिड़ी कोई ॾुखियाई कोन लॻंदी ऐं अहिड़ो कोई बि कंप्लेन न मिलंदी बाकी अगरि तव्हां खे तव्हां जे लाइ हिकु हफ़्तो जेको आहे असांजे होटल में रहंदा त अगरि तव्हां खे कपिड़ा धुआरिणा हुजनि त हुन लाइ बि तव्हां ॿुधाइजो

हा छो जे लाइ असांजा तव्हां रेग्युलर कस्टमर आहियो ऐं तव्हां हमेशह असांजे रिजॉट में होटल में ईंदा रहिया आहियो त हिनमें ई आहे कि टे खमीसूं जेका आहिनि असां पंज सौ में जेको आहे धोई ऐं प्रेस करे पोइ ॾींदा आहियूं हा मतिलबु वॾनि जो हा हम्म हम्म हम्म हा हा हम्म हम्म जी जी हम्म हम्म हम्म वधीक न आहिनि मैडम हा छो जे लाइ तव्हां पाण

पर तव्हां खे हू डिफ़्रेंस ख़बर पवंदी वेंदी कि असांजे फ़र्क़ु जेको आहे क्वालिटी में तव्हां जॾहिं प्रेस तव्हां खे धोई ऐं मिलंदी ऐं प्रेस थी मिलंदी त तव्हां खे फ़र्कु पाणे ई सम्झि में ईंदो कि असांजी क्वालिटी ऐं ॿियनि जी क्वालिटी में केतिरो त इत्तेफ़ाक आहे

त हिन में अगरि तव्हां हम्म हम्म त हिन में अगरि तव्हां जो स्टूडियो आहे आहियो खयल आहे तव्हां जो जेको मेंबरशीप आहे स्टूडियो जो अगरि खयल आहे त हुनमें असां प्रेस जी जेको आहे ॾींदा आहियूं सर्विस ऐं प्रेस टेबिल बि हिनमें असां प्रोवाइड कंदा आहियूं पर अगरि तव्हां होटल यूनिट में खयल आहे या होटल यूनिट में तव्हां जो मेंबरशीप आहे त हुनमें असां जेको आहे न ॾींदा न हुनमें न अगरि ॾींदा आहियूं त पोइ हुनमें पे सर्विस सां सम्झो आहे

त हुनजो जेको आहे जी अगरि असां हिक या त सुबुह जो वेले में यानि सुबुह खां तव्हां भली ॾह खां जेको आहे या नाहे खां जेको आहे मंझंदि हिक ताईं खणी वठो त हुनजा पंज सौ आहिनि चार्ज हेन त कलाकनि जे हिसाब सां या त अगरि तव्हां खे लॻे थो कि शाम जो खपे त हिकु टाइम तव्हां खे या त सुबुह जो वेलो या शाम जो वेलो हिकु मिलंदो ऐं हुनजा पंज सौ आहिनि पर डे जा चार्ज

हम्म न हीउ जेको आहे ई चार्ज़िस आहिनि अगरि असां तव्हां खे प्रेस ऐं टेबिल प्रोवाइड कंदासीं बाकी तव्हां ते डिपेंड थो करे कि तव्हां खे केतिरा कपिड़ा प्रेस कराइणा आहिनि यानि प्रेस तव्हां के करिणो असां रुॻो प्रेस टेबिल प्रोवाइड कंदासीं पंज कलाकनि लाइ

त हम्म हम्म

पंज हम्म हम्म हम्म प्रेस कराइण जो रुॻो जेको आहे अढाई सौ टिन खमीसनि जा छो लाइ असां ई जेको आहे मेंबरशीप जे हिसाब सां आहे अगरि तव्हां धुवारींदा ऐं प्रेस कराईंदा त पंज सौ आहे और अगरि रुॻो तव्हां प्रेस कराईंदा त रुॻो अढाई सौ थींदा टिनि खमीसनि जा या कोई बि वॾा वॾनि जा कोई बि टे कपिड़ा ऐं हिनमें पोइ अगरि ॿारनि जा आहिनि ॿारनि जा असां छहनि कपिड़नि जे हिसाब सां खणंदा आहियूं पोइ उहो ई रेट आहिनि पर छो लाइ वॾनि जा टे कपिड़ा आहिनि ऐं नंढनि जा छह कपिड़ा थी वेंदा हेन ऐं असां जेको आहे चौवीह कलाक असांखे लॻंदा आहिनि सर्विस करे ॾियो मतिलबु अगरि अगरि तव्हां अॼु शाम जो पंजे बॼे ॾियो था त असां सुभाणे जेको आहे चौवीह कलाकनि जे इत्तेफ़ाक में जेको आहे तव्हां खे हू कपिड़ा असां प्रोवाइड कंदासीं सुठी आहे हा हा बिल्कुल हा हा न न न न हा हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म बिल बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां खे कोई बि शिकायत न मिलंदी ऐं तव्हां खे जीअं हींअर बि पंज सवा पंज थिया आहिनि त तव्हां खे अगरि हींअर बि कपिड़ा अगरि मोकिलिणा आहिनि त मां पंहिंजो जेको आहे होटल यूनिट बॉय के मां मोकिले जेको आहे कपिड़ा तव्हां खां खणाए थी वठां ऐं सुभाणे हिन वक़्ति ई जेको आहे असां धोई ऐं तव्हां खे आयरन करे तव्हां खे प्रोवाइड करे ॾींदासीं

हम्म हम्म

हा त ठीकु आहे तव्हां असांजो जेको छोकिरो ईंदो कलेक्ट करण लाइ हुनखे तव्हां ॿुधाए छॾिजो कि कहिड़ी खमीस तव्हां खे पहिरों खपे त असां कोशिश कंदासीं कि हींअर असांजी जेका मशीन वॉशींग मशीन हलनि थी हींअर धोई असां जीअं सुकंदी त असां सभिनि खां पहिरों उहा खमीस खे असां प्रेस करे तव्हां खे प्रोवाइड करे छॾंदासीं ठीकु आहे त तव्हां हम्म हम्म हा हा हम्म हम्म हम्म ठीकु आहे ठीकु ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा हा टे सौ ॿ हा ठीकु आहे त मां हींअर ई छोकिरे खे मोकिलियां थी त हू तव्हां खां वठी वेंदो ठीकु आहे हेन ओके जय झूलेलाल